हैल्लो तुस केक आह्ली हट्टी दा बोल्ला दे अच्छा अच्छा ओह् महां में मेरे बच्चे दा बर्डे ऐ ते में केक मंगोआना हा ते केह्ड़ा केह्ड़ा फ्लेवर ऐ तुं'दे कोल में चाहिदा पाइनऐप्पल दा ते ओह्दा केह् रेट ऐ में चाहिदा कोई ढाई किल्लो ज्हार रपेआ अच्छा अच्छा अच्छा हां ते फ्ही केह् आखदे इस्सी में चाहिदा बा पैह्लेंं आह्ला बने दा नि होना चाहिदा ते में चाहिदा नमां केक अच्छा अच्छा ठीक ऐ फ्ही ते में औना फ्ही ते में कल्ल लेई औङ ठीक ऐ हांजी हांजी हां फ्ही में केह् आखदे इस्सी शाम्मीं औंङ निं पैह्लें दिक्खी लैंङ निं फ्ही केह् नां फ्लेवर बच्चे लेई औङ दकाने पर दिक्खी लैंङ ते फ्ही ओह्दे बाद कल तुस ओ करी ओड़ेओ ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ना ना में में कल चाहिदा हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी एह् ठीक ऐ फ्ही में शाम्मीं औङ निं ते दिक्खी लैङ फ्ही में कल